जी सर नमस्ते सर आप बस वाले बोल रहे हैं सर जो आजकल बधवा बाज़ार में बस आती है आती थी वह सर अब नहीं आ रही है क्यों

अच्छा अच्छा सर जैसे हमको जौनपुर जाना था सर सुबह सुबह जौनपुर जाना था सात बजे नहीं सर जैसे हमको सुबह ही जाना है ना सर तो हम को सुबह हॉस्पिटल भी जाना हमको बहुत ज़रूरी है जाना वहाँ तो प्रसनली जैसे आप कितना पैसा मतलब कितना भाड़ा लेंगे

अरे सर नहीं सर ऐसा मत कीजिए सर बहुत ज़्यादा आप भाड़ा ले रहे हैं सर कुछ कम कर दीजिए सर गरीब आदमी हैं तो सर आप सुबह सात बजे तक हमको टाइमिन्ग से एकदम आ जाइएगा सर हमारी मतलब पूरी फैमिली जाएगी सर मिलने हॉस्पिटल में

नहीं आठ बजे नहीं सर सात बजे आइए हमारा घर यही बधवा बाज़ार के पास में है सर अदाड़ी गाँव के जी जी जी

जैसे सर आप कर लेंगे सर हमारे मतलब शादी है घर पर पड़ी है भैया की तो हम सोच रहे थे सर चार पाँच गाड़ी कर लेते आप चार चार चार पाँच बस तो सर सबका बजट बता दीजिए ना तो आप कितना पैसा लेंगे जैसे आप

जैसे सर भाड़ा मतलब एक बस का भाड़ा बताइएगा तबसे तब बताएँ हम उसी हिसाब से करें हाँ हाँ पाँच पाँच पाँच पाँच पाँच बार जी जी नहीं सर चालीस हज़ार बहुत ज़्यादा आप बता रहें बगल में एक बस वाले थे तो उनसे हम बात किए थे तो कुछ एक एक लोग हम आपकी बात समझ रहे हैं जैसे बगल के एक लोग हैं तो वह आपका नम्बर दिए हैं बात करने के लिए तो बोले कि भैया से बात कर लीजिए सर से हम बोले ठीक है ठीक है सर ठीक है सर नमस्ते